आं आंनि जिउआव फरायनाय आरो न'खरखौनो बेसेन गोसासिन होननानै सानो मानोना न'खर न'खराव आंनि आइ आफा आंखौ जोबोद अनो आरो बिसोरनि अननायजोंनो आं फरायसालियाव फरायनो मोनो फरायसालियाव फरायनायजों आं गोबां गियान मोननो हायो आरो सोलोंथाइ लानो हायो न'खरनि बिमा बिफा आंखौ जोबोद अनो आरो बिसोरनि अननायनि गेजेरजोंनो आं जोबोद गोजोननाय मोनो न'खरनि अननाया आंखौ लामा दिन्थियो आं बिमा बिफानि खोथा दाना आं बिमा बिफा बादिनिनो खोथा बायदियै सोलियो आं फरायनानै गेदेर मानसि जानो लुबैदों आं फरायसालियाव थांनानै सासे गिदिर मानसि जानो लुबैदों आं फरायसालियाव थांनानै मास्टारफोरनि खोथा मानिनो लुबैदों फरायसालियाव फरायनानै आं डक्टार इन्जिनियार जानो लुबैदों डक्टार इन्जिनियार जानानै आं मुलुगाव नाम लाखिनो लुबैदों आंनि थांखियानो जाबाय आंनि आइथिङाव गसंथानो हानाय मोनसे लामा आं आंनि थांखिखौ जेरैखि जायाबाबो नाजाहोगोन आरो बिमा बिफानि थांखिखौबो जाफुंगोन आरो बिमा बिफानि अननाय जेब्लाबो लाखिगोन